हलो जी हाँ जी मेरी स्विग्गी ऑपिस में बात हो रही है हाँ जी तो मैं अधिकतर आपके रेस्टोरेंट से खाना ही मंगवाता हूँ और आपके रेस्टोरेंट के मालिक को भी पता है कि मेरा फेवरेट खाना कौन सा है मेरा पसंदीदा मेनू आइटम्स कौन कौन से हैं तो एक बार अपने मालिक से उनके बारे में पूछ लें और मैं भी बता देता हूँ मेरा पसंदीदा मेनू आइटम्स बर्गर और पीजा हैं धन्यवाद अब मैं रखता हूँ